प्रणाम घुमै लए आयल छियै बिहार अररिया हँ अररिया जिलामे हँ की की के सुबिधा छै हँ हँ हँ हँ बाहरे बाहरमे तऽ एतना चीज नहिए ने मिलतै अररिया जिलामे तऽ सुनलियै बहुत चीज छै देखै सुनै बला के आबै टाइम देबै तबे ने घुमाबै फिराबैके लिए तब ने जेबै हँ

ओतऽ घुमै बला सिटी तऽ छै बढ़िऑं बढ़िऑं देखैबला सब हँ ओ टाइम दिअ घुमाए दिअ सबचीजके सुबिधा दिअ तकर बादे ने जेबै हम हँ

ठीक छै ओ की कहै छै टाइम निकालू जे काल्हिका तब जेबै कए दिन घुमबै साथमे सेहो कहू दस दिन रहबै पाँच दिन रहबै कि एक महीना रहबै इहो सब टाइम पहिले बतेबै तबे ने ओहि हिसाब सऽ टाइम निकालऽ पड़तै ने हँ ठीक छै ठीक छै ठीक